موبائل سنٹر ہی فون لگا ہے نا ہم کو ایک ہم کو ایک جیو سم نکالنا ہے نیو کیا کیا ڈیکومنٹ لگے گا کیا کیا ڈیکومنٹ لگے گا ہم کو

اٹر

جی تو سم نکل جائے گا نا ہاں دکان ہاں جیو کا سم لینا ہے جیو کا دکان کتنے سمے تک کھلا رہتا ہے شام میں چھ بجے تک بند ہو جاتی ہے روڈ

ہاں اور پھر جیسے اور کوئی ڈکومنٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے نا جیسے پین کارڈ وغیرہ یہ سب کا ضرورت نہیں نا

اٹھارہ سال ہو گیا ہے بھائی

جیو کی سم میں آفر ہے نا

ہاں ریچارج کتنے دن کا رہے گا ڈھائی سو میں ڈیڑھ جی بی پرتی ایک دن کالنگ اور ایس ایم ایس سو ایس ایم ایس اب ہم ہم ہم کو پر دن ملے گا ڈیڑھ جی بی پر ڈے اور جو ہے انلمیٹیڈ کال

فائیو جی کا ہمارا فون ہے تب تو یہ بنہیا ہے بھائی فائیو جی بنیا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں تب ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھیے